तुसें ई सनानी साढ़े उत्थै रामनगर च लोक निं मैह्ल दिक्खने ई औंदे क्योंकि उत्थै पैह्लें राजे महाराजे रेह् दे उत्थै बड़े सारे बाह्रे दे लोक औंदे दिक्खने ई उत्थै केह् केह् ऐ केह् केह् नेईं ऐ रामनगर मैह्ल च इक किला बी ऐ किला बी जंदे लोक उत्थै नरसिंग दा मंदर बी ऐ उत्थै बी आंदे बाह्रै दे लोक मंदर दिक्खने ई उत्थै दर्शन करने ई बड़े सारे बाह्रे लोक औंदे जि'यां साढ़े इत्थै ते पत्नीटीप बी ऐ पत्नीटाप बी लोक घुम्मने ई जंदे पत्नीटाप उत्थै जंगल उत्थै दिक्खने बास्तै जंदे उत्थै केह् केह् केह् ऐ उत्थै पिकनिक चलो पिकनिक दियां जगह्ं बी ऐन उत्थै इक चिलड्रन पार्क बी ऐ उत्थै लोक सारे घुम्मने ई जंदे दिक्खने सुनने ई जंदे की केह् केह् ऐ केह् नेईं ऐ